हालो आं हेलो म्हाका तुमचे न्ही भु चल्याचो पय रिजल्ट आसा न्ही यूनीट टेस्टीचो होय होय त्या संदर्भांत म्हाका मात्शें तुमचे कडेन उलोवपाक जाय आशिल्लें आ आतां कन्टीन्हीव करयां काय तुमी येतले स्पेशल येतले आं बरें कन्टीन्हीव करयां न्ही आं आं ह्या यूनीट टेस्टीक न्ही तेजो पफाॅर्मन्स जो आसा न्ही खरोच बरो आसा पूण थोडेशें थोडेशें एप्लिकेशन टायप पय क्वेशन आशिल्लीं थंय ताका मात्शे थोडेशें काॅचिंग जाय कळ्ळें ना मेथ्साचो मेथ्साचो हां मेथ्साचें इवन ओवरोल तेणी सगलेच हेका बरें केला हां पूण मेथसाचें एप्लिकेशन टायप पय क्वेश्चन आशिल्ले तातूंत मात्सो तेका थोडेशें आनी थोडेशें काॅचिंग जाय तेन्ना हांव कितें करपाक पळयतां तुमचें जर पर्मिशन आसत पर्मीशन आसत जाल्यार ताका आफ्टर क्लास एक एक एक कांयी तुमका तुमचे कन्विनीयन्सा प्रमाणें किंवां तुमचो बाकीचो सद्याक डिस्टर्ब जायनासतना एक पंदरा मिण्टां ताका हांव काॅचिंग करपाक सोदता तुमची मत कितें घे तुमी

ना तेका हय आं ना रिजल्ट रिजल्ट पय हां ओवराॅल तेका सेटीस्फेक्टरी आसा रिजल्ट पूण तेका जर आवट एन आवट तेका जर मार्क पडटले जाल्यार हांव फुडलें ते पफाॅर्मन्स तेजो वाडटलो जायत तर थोडेशें एपिल्केशन म्हाका मात्शें तेगेलें म्हळ्यार मात्शें ताका ब्रिफींग आनी मात्शें काॅचिंग जाय त्या आमी करतात तें आमी करतात कळलें न्ही आं हं हं न्ही ही ही हो टेस्टीक रि ये जालो काय ना हांव ताका घेवन बसतां बरें बरें